वट आर दा अदर रिलिजन देट फेसीनेट यू देट यू लर्न फ्राम आदर रिलिजन एंड वट आर दा फैस्टीवलस देट यू सेलीब्रेट फ्राम अदर रिलिजनस साढ़े कि इ'नें पुच्छे दा कि केहड़ा ऐसा रिलिजन ऐ जेहका तुसें गी बड़ा फैसीनेट करदा अपनी और आकर्शत करदा ते तुस केह् सिखदे हो उस रिलिजन कोला उस धर्म कोला जां ऐसा केहड़ा फेस्टीवल ऐ जिसी और कोई अस त्योहार कोई और रिलिजन दा जेहका तुस सेलीवरेट करदे ओ एह् मेरा मन्नना ऐ कि साढ़ा जेहड़ा धर्म ऐ अपना सनातन धर्म ऐ मिगी एहदे बगैर अज्ज धोडी कुसै रिलिजन गी फेसीनेट किता नेईं ऐ क्योंकि जेह्की बाकी धर्में दियां चीजां न ओह् सब साढ़े च पैह्लें दियां गै न ते साढ़ा इक रिलिजन ऐ जेहड़ा अपना बडा़ गै सनातन मतलब कि बडा पुराना पुरातन मतलब कि जंदू टाइम शुरु होऐ दा तंदू दा साढा धर्म मतलब चली आ दा ऐ सनातन धर्म ते में कुसै होर धर्म कोला इस गल्ला मिगी नेईं लगदा कि कोई और धर्म मीं कोई आकर्शत करी सकदा ते ऐसा कोई होर रिलिजन जेहड़ा में फेस्टीबल त्योहार में सेलीवरेट करना होन्नां ते सेलीवरेट ते अस सारे त्योहार करने होन्ने आं जि'यां रिलिजन दा नेईं आक्खी सकदा में ओह् हिंदूइयम दा अलग अलग सेक्ट न सनातन दे अलग अलग सेक्ट न उ'ऐ सेलीबरेट करने होन्ने आं बाकी और रिलिजन ते सेलीवरेट साढ़े अपने हिंदू धर्म बिच गै इन्ने रिलिजन ना इन्ने मतलब रलिजन नी इन्ने फेस्टीबल न इन्ने त्योहार न अपने हिंदू धर्म बिच गै अपने सनातन धर्म बिच गै अपने गै इन्ने त्योहार न कि साढ़ा हर रोज इक त्योहार होंदा ते कुसै और दा त्योहार अस नेईं मनाने दा ऐसा कोई नी है कि मौका नेईं थ्होंदा ऐ ते इस्सै गल्ला कोई ऐसा अजै धोड़ी ते कोई रिलिजन नेईं ऐ जिसी फेसीनेट कीता होऐ बाकी च अस बाकी जेहड़े बी रिलिजन जेहड़े बी मिगी बौद्धीजम थोह्ड़ा जेहा फेसीनेट करदा पर ओहदे बिच बी अगर अस डीपली पढ़गे नुआढ़ी डीप मीमांसा दिगनीकाया पढ़गे ओहदे बिच बी उ'नें जाती बाद जेहड़ा अस आखदे हिंदूईजम बिच्च बड़ा ज्यादा सनातन बिच पर साढ़े बिच वर्ण सिस्टम हा जेहका अजकल लोक गल्त समझी बैठे दे ना कास्ट सिस्टम असें पुर्तगाली दित्ता जेहड़ा कास्ट बर्ड कोला आया जेहड़ा चशमानी सिस्टम कन्नै शुरु होआ हा पोस्ट गुप्ता दे बाद पर लोकें ऐ हा कि अजकल धर्मे गी सनातन धर्म गी इक मतलब कि इन्ना डिस्क्रिमीनेशन नुआढ़े कन्नै करना शुरु करी ओड़े दा ब्राह्मणवाद ऐ बो पर ऐसा कुछ बी नेईं ऐ जिन्ना में आक्खना अगर बंदे ने सनातन धर्म गी पढ़े दा होऐ उसी बंदे गी कुसै रिलिजन गी पढ़ने दी जरुरत गै नेईं होंदी गीता भगवत गीता दी कताब रामायन दी किताब जिं'दे मतलब कि इन्ना कुछ इस दुनियां देइयै गेदी वेद उपनिशेद आरण्य कास ब्राह्णास पुराणस मतलब कि हर चीज हर फिल्ड बिच ऐसट्रानामी मेथ्स हर फिल्ड बिच जेहड़ा सनातन धर्म ने कम्म कीता दा कोई ऐसा रिलिजन अज्ज धोड़ी है नी जेहदे धर्म दी किताबें च मैथ ऐस्ट्रानामी दिक्खने गी थ्होऐ सिर्फ इक ऐसा रिलिजन इक्को ऐसा रिलिजन ऐ सनातन धर्म जेहदे च तुसें गी एह् सब दिक्खने गी थ्होग ते और जि'यां कि तुस फेस्टीबल आखेआ कि गुरु पूर्निमा होई ओहदे बाद सिक्ख ईजम मिगी सिक्ख ईजम कोला में बडा इंसपाइर आं तुस अगर किसे होर रिलिजन दी गल्ल करा दे में सिक्ख ईजम कोला बडा इंसपाइयर आं ओह् मिगी बड़ा फेसीनेट करदा ओहदे कोला असें दिक्खने गी थ्होंदा कि असें जेहड़ा ऐ अपना एकता यूनिटी ओह् असेंगी सिखांदा ऐ लोगें दी मदद करना असेंगी सिखांदा ऐ पर ओह् बी इक सनातन दा गै पार्ट ऐ ओह् क्योंकि ओहदे बिच जेहड़े गुरु आए उ'नें सारें सनातन गी गै सत्य मन्नेआ उंदियां जेहडियां गुरुबानी ना इक शिव गे इक शिव आए बिष्णो जेहड़े राम शब्द असें गी इंदी गुरुबाणी च दिक्खने गी थ्होंदे न तां ओह उस रिलिजन गी बड़ा इंसपाइयर करदा ते उं'दे जेहडे फेस्टीबल न थोह्ड़े ओह् मिगी थोहेड़े जेह् मिं अच्छे लगदे न बाकी एहदे कन्नै में अपनी गल्ल समाप्त करना चांह्ग जय हिंद जय भारत जय माता दी